नंगौ बिजाबनि अनगा जायखिजाया लाइसि ब्ल'ग खौरां बिलाइफोर फरायनो मोजां मोनो मानो होनोब्ला खौरां बिजाब फरायोब्ला गोबां रोखोमनि आपडेट मोननो हायो बे आपडेट मोननायनि गेजेरजों नोंथाङा मिन्थिगोन बबेयाव मा जादों जायनि गेजेरजों खौरां बिलाइखौ नायनायाव जोबोद मुलाम्फा जायो बेनिखायनो बिजाबनि अनगा खौरां बिलाइ फरायनाया गोबां मुलाम्फा दं लाइसिफोरखौबो फरायनो जोबोद मोजां मोनो बिजाबनि गेजेरजों जों बेखौनो मोननो हायोदि बिजाबाव मा दं एबा मा खोन्दो बेखौ जों फरायोब्ला एग्जामाव माबायदि लिरनो हागोन एबा मा जानायनि थांखि बे जाबाय बिजाबाव थायो नाथाय बाहेरानि जाबाय आउट बाहेरानि सोमोन्दै मिन्थियो जेरै जेरै मुलुगनि बारै मिन्थिगोन बाहेरायाव मा जादों मा जायाखै बबेयाव मा बेरखांदों बेफोरनि सोमोन्दै गासैबो लाइसि ब्ल'गफोरनि गेजेरजों मिन्थियो